सिगांग्रोआवहाय गामिनि आइजोफोरा मस्लानि बेगरफोरखौ खानो थाखाय गामिनि मोनसे बागान एबा मस्ला बागान बियावहाय ज' जाग्रोयो बेनि उनावहाय बिसोरो मस्ला बेगरखौ खानानै फोरान्नो थाखाय मोनसे गुवार जायगा फोराव लांनानै एबा फोथारफोराव लांनानै बे मस्ला बेगरखौ फोरानो बेनि उनावहाय बेगरफोरा जेब्ला सानथामसो फोरानखांनायनि उनावहाय बेगरफ्रा रानो अब्ला बे बेगरफोरखौ देनो थाखायहाय गामिनि आइजोफोरा ज' जाफिनो बे मस्ला बेगरफोरखौहाय देना गुन्द्रा खालामनो थाखाय बिसोर न'निफ्राय उवाल गायहेन बायदिसिना मस्ला दोननो थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ आरो बेखौ देना गुन्द्रा खालामनो थाखाय गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ आइजोफ्रा न'निफ्राय लांनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आइजोफोरा जोंनि गामि ओनसोलफोराव मिनि खुसि बायदिसिना खोथा रायज्लायना

मस्ला बेगरफोरखौ

आरो देखांनायनि उनावहाय बिसोर मस्ला गुन्द्राखौ मोनसे जायगायाव ज' दोननानै बे मस्ला गुन्द्राफोरखौ न' न' रानना लाङो बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय आइजो माहारिफोरखौ खौसेयै ज' जाना खौसे जाना ज' ज' जेबो दावराव दावसि गैयालासे मस्ला बेगरफोरखौ देनाय

आं जोंनि गामि ओनसोलफोराव आङो नुनो मोनो